में प्रसनली मिलन जाना हा राजकुमार राव गी क्योंकि हां ओह् इक बड़ी गरीब घर दा बंदा हा ते मतलब ओह् अपने गरीब घर दा बंदा हा अक बड़ा ते उ'न्न फिर बी इक फिल्म इंडस्ट्री अपना इक अच्छा नांऽ बनाया बड़े गरीब घर दा जाइयै ओह्दी ऐक्टिंग बी मिगी बड़ी स्हेई लगदी ऐ मतलब इन्ना ऐरोगैंट ऐक्टर बी नेईं ऐ ओह् मतलब इक घमंडी ऐक्टर होंदे न बड़े सारे उ'ऐ लेहा ऐक्टर बी नेईं ऐ ते इक फोटो बी क्लिक करने आस्तै आक्खो ते उ'नें फोटो बी क्लिक कराई ओड़नी ते मतलब इक पूरा हंबल बंदा ऐ ओह् बड़ा विनर्म बंदा ऐ इक ठंडे सभाऽ दा बंदा ऐ पर इक गरीब फैमली दा बंदा उट्ठियै गेदा ओह् बम्बेई मुबई च उन्नै अपना नांऽ बनाए दा अपने दम उप्पर कम्म लेदा ते इ'यै लेह् बंदे गी में सालम करना इ'यै लेह् बंदे गै मिगी पसंद आंदे

ते में ओह्दे कन्नै मिलना चाह्न्ना में बड़ा चिर होई गेआ मेरा सपना ऐ कि में राजकुमार राव कन्नै मिलगा जाइयै उ'न्न बड़ी स्हेई स्हेई फिल्म बनाई दियां ते हून ऐक्टिंग बी काफी मिगी पसंद ऐ बाकी ओह्दा बैकग्राउंड बड़ा मेटर करदा क्योंकि बैकग्राउंड ओह्दा बड़ा गरीब घर दा हा फिर बी उ'नें जेइयै मुंबई च जाइयै नाम बनाया ते इक अच्छी चीज ऐ बड़ी बड्डी चीज ऐ कि के मुंबई च सारे बड्डे बड्डे लोक होंदे उं'दे बिच्च जाइयै नांऽ बनाना इक बड़ी बड्डी गल्ल होंदी फिर बी उ'नें जेइयै गरीब घर दा उट्ठियै एहडा नांऽ बनाया बड़ी बड्डी गल्ल ऐ है ना ते में सारे कोला पैह्ले अगर ओह्दे कन्नै मिलगा ते में उसी पुच्छना उ'न्न बचपन कोला केह् चीजां कीतियां कि'यां उ'न्न फिल्म इंडस्ट्री च नाम बनाया इक गरीब घर दा उट्ठियै मतलब हर इक चीज गी पुच्छनी कि'यां इन्ना स्ट्रगल दिक्खे दा उ'न्न कि'यां कि'यां उन्नै नांऽ बनाया होग अपना फिल्म इंडस्ट्री च जेइयै है ना बड्डा इक नांऽ बनाने गी बड़ा कुछ चाहिदा होंदा बड़ा टैलेंट बड़ा हार्ड वर्क चाहिदा होंदा उ'न्न कि'यां कि'यां कीता कि'यां कि'यां उन्न सारी परेशानी दूर करियै अपने मंज़ल तक पुज्जेआ में ओह् चीजां ओह्दे कोला पुच्छना चाह्न्ना है ना होर इक बड़ा अच्छा जेहा टाइप दा बंदा ओह् ओह्दा नेचर बड़ा अच्छा ऐ ते ओह् चीजां में पुच्छगा कि कि'यां तुसें अपने नेचर च एह् चीजां ऐड कीतियां ऐं बाकी में मिलना चाह्न्ना होर में मिलना चाह्न्ना हूं रितिक रोशन कन्नै इक बड़ा बोल्ड बड़ा स्मार्ट बड़ा हैंडसम ऐक्टर ऐ ओह् बड़ा तगड़ा डांसर बी ऐ इक ऐं उसी बालीबुड दा क्रश आखदे ते बड़ा स्मार्ट ऐक्टर ऐ ओह् ओह्दी डांसिग स्किल मी बड़ा तगड़ी लगदी ओह्दी बाडी मिगी बड़ी तगड़ी लगदी एह् चीजां में मिलियै ओह्दे कन्नै सांझा करना चाह्न्ना कि तुस सनाओ कि कि'यां तुसें एह् चीजां बनाइयां इक होर ऐक्टर ऐ शहरुख खान शहरुख खान बी मिगी बड़ा तगड़ा लगदा ओह्दे बाल ओह्दे मतलब उ'न्न बी अपने टैम इ'यै पंज सौ रपेआ लेइयै मुंबई आया हा ते फिल्में च कम्म तुप्पन अज्ज ओह् बालीबुड दा राजा ऐ ते मतलब एह् जेही ओह्दी ऐक्टिंग स्किल बड़ी तगड़ी ऐ हर इक चीज बड़ा अमीर ऐक्टर बनी चुके दा हून ओह् पर एह् शान होर शौकत आई दी हार्ड वर्क कन्नै में मिलियै ओह्दे कन्नै पुच्छना चाह्न्ना कि कि'यां कि'यां उ'नें हार्ड वर्क कीता अपने दिनें च अपने जेल्लै ओह्दा हार्ड वर्क दा टाइम हा कि'यां कि'यां ओह् टाइम कड्ढदा हा कि'यां कि'यां उ'नें मतलब करियै इद्धर तक पुज्जे दा ओह् ऐं होर में मूवी स्टार दी होर कक्ख गल्ल करा तां मिकी ऐक्टर होर स्हेई लगदा विक्की कौशल क्योंकि एह् पेटराटिक फिल्मां ज्यादा शूट करदे जियां उड़ी फिल्म ऐ इं'दी एह् बड़ी तगड़ी लगदी मिकी इं'दी ऐक्टिंग स्किल बड़े तगड़े लगदे मतलब पूरा जोश भरी ओड़दे इं'दे डायलाग जेह्ड़े उड़ी फिल्म दे बोल्ले दे न ओह्दी बजह कन्नै में इं'दा फैन होई गेदा हा ते हून हां विक्की कौशल बी बड़े अच्छे ऐक्टर न है ना इं'दे कन्नै बी में मिलना चाह्न्ना होर बी बड़े सारे काफी ऐक्टर न एह् चार ऐक्टर में सनाई दित्ते होर मेरे पसंदीदा ऐक्टरें च आंदे न हूं हां अगर फीमेल दी अगर अस फीमेल मेरी घट्ट ऐ इक क्यारा अडवाणी जेह्ड़ी मिगी स्हेई लगदी बियूटीफुल लगदी दिक्खने गी ओह्दी बजह कन्नै मी स्हेई लगदी बाकी इ'यां फिल्मां बी शैल कीती दियां जेह्ड़ी मेरी पसंदीदा फिल्म ऐ ओह् कीती दी जियां कि शेरशाह् शेरशाह् फिल्म बड़ी शैल ऐ ओह् कीती दी उ'नें ते ओह् मिकी शैल लगदी ओह्दी बजह कन्नै मिकी शैल लगदी होर बी काफी फिल्मां ही जेह्ड़ियां उ'न्न कीती दियां जेह्ड़ी मिगी शैल लगदियां है ना बाकी सुशांत सिंह राजपूत ते मरी गेदे ना इसले पर उं'दे कन्नै मिली ते हैनी सकनां पर ओ्ह मेरे फेवरट ऐ मतलब सारे कोला टाप अगर में रक्खना चांह् ते उ'नेंगी रक्खां क्योंकि ओह् इक इटैलीजेंट बंदे हे मतलब उ'नें आल इंडिया रैंक सेवन लेई दी ही ते बड़े इटैलीजेंट टाइप दे बंदे हे ओह् बड़े ऐक्टिंग च ऐक्टिग च बी बड़ा तगड़ा उ'नें नाम बनाई लेदा हा इंजीनिरिंग करियै आए दे हे ओह् ते उं'दी सारी चीजां दी उं'दा इक लाइफ जर्नी बड़ी स्हेई जर्नी लगदी ही इजंनिरिंग बैकग्रांउड च उट्ठियै ओह् आए ऐ होर ऐक्टिंग च उ'नें अपना दम दस्सेआ होर ऐक्टिंग होर उंदी फिल्मां बी बड़ी शैल बनी छिछोरे फिल्म उ'नें कीती ही छिछोरे फिल्म बड़ी स्हेई फिल्म ही हैं ओह्दे च दिक्खने दा मजा आई जंदा बार बार ओह् में फिल्म दिक्खी जेह्ड़ी उ'नें शूट कीती दी ही क्या गाने हे उस फिल्म दे क्या मतलब ऐक्टिंग कीती दी ही उ'नें छिछोरे फिल्म च होर होर बी उंदी फिल्मां बड़ी स्हेई स्हेई फिल्मां एम एस धोनी फिल्म ऐ एम एस धोनी ते सारे इंडिया ने फिल्म दिक्खी इन्नी तगड़ी फिल्म ही ओह् भाई मतलब बंदा दिक्खी दिक्खिये गै मन इ'यां खुश होई जंदा बार बार दिक्खने गी मन करदा ते एह् सारी फिल्मां सुशांत सिंह राजपूत ने मतलब मरी गे उं'दा मरने दा राज इक राज गै रेही गेआ पर अपने मतलब कि प्यार छोड़ी गे पिच्छें इन्ना तकड़ा मतलब प्यार मी उं'दे कन्नै होई गेदा हा इ'यां इक टाइप दे मेरे आइडल बनी गे ओह् ऐक्टिंग दी दुनिया च इ'नें तगड़े ऐक्टर हे ओह् कि'यां कि'यां गे ओह् कि'यां कि'यां उनें स्ट्रगल कीता है ना मूवी स्टार च अग्गें चलचै अगर मूवी स्टार च ते मेरे फेवरट ऐक्टर च आंदे ऐ टाइगर श्राफ टाइगर श्राफ दी बाडी बड़ी कैंट ऐ लगदी ऐ बाडी टाइगर श्राफ दी कैंट लगदी ऐ ते डासिंग बी ठीक ऐ उं'दी बाकी होर ऐक्टरें दी गल्ल करचै ता मिगी हूं होर ऐक्टरें दी स्हेई लगदे सन्नी देयोल बी ठीक ऐ सन्नी देयोल दे डायलाग बड़े अच्छे लगदे मिगी इ'यां मतलब बड़े भारी अवाज च बोले दे डायलाग सन्नी देयोल ना ते ओह्दे डायलाग बड़े स्हेई लगदे सन्नी देयोल दे बाकी होर गल्ल करचै अगर अस ते हूं हूं हां आयूषमान खुराना एह् बी इक बड़ी हंबल बैकग्रांउड च बंदा आंदा ऐ इन्नै बी मुंबई च जाइयै अपना नांऽ बनाया ते बड़ी बड्डी गल्ल ऐ ऐ बी हां ना ते बाकी होर गल्ल करचै अगर मूवी ऐक्टर मूवी ऐक्टर होर गल्ल करचै तां हूं बड़े सारे मूवी ऐक्टर न जियां मतलब पसंदीदा ते में किन्ने सनाई दित्ते थुहानूं ते इ'यै मिगी ऐक्टर पंसद न होर बी इक दो होना लाई लैओ कि जियां हूं हां पकंज त्रिपाठी ओह्दी ऐक्टिंग बी स्हेई लगदी मिगी पकंज त्रिपाठी दी ओह्दी फिल्मां बी स्हेई न है ना पकंज त्रिपाठी ओह् बी बड़ा तगड़ा ऐक्टर ओह्दे कन्नै में मिलना चाह्न्ना क्योंकि ओह् बी इक मिगी सारे ऐक्टर ऐसे स्हेई लगदे कि जेह्ड़े ओह् उसी प्रमोट करियै नेईं आए दे होन फैमली दा केह् आखदे उसी फैमली गी मतलब कि ओह् लेइयै आए दे होन अपने घरा आह्ले दी बजह कन्नै पुज्जे दे होन मीं ओह् स्हेई लगदे अपने दम उप्पर जेह्ड़े पैरे उप्पर खड़ोइयै फिल्म इडंस्ट्री च नांऽ बनाए दे उ'ऐ जेह् ऐक्टर अच्छे लगदे में सारे ओह् ई सनाए ऐक्टर ते बाकी इक होर ऐक्टर न मेरा फेवरट ऐ जियां कि ओह् ऐ अनुष्का शर्मा अनुष्का शर्मा ने बी अपने दम उप्पर करियै गै बनाए दा उंदा कोई फैमली जिंदा कोई रिलेशन नेईं ना होऐ फिल्म इंडस्ट्री कन्नै ओह् अपना कैरियर बनाना ओह् ज्यादा बेटर होंदे क्योंकि बाकी जेह्ड़े अपनी ओह्दे दबदबे कन्नै आई जंदे है ना बाकी अपने अपने दम उप्पर नांऽ बनाना बड़ी बड्डी गल्ल होंदी इ'यै चीजां मिलियै इं'दे कोला पुच्छना चाह्न्ना कि तुसें कि'यां कि'यां स्ट्रगल करियै कि'यां कि'यां फिल्म इंडस्ट्री च अपने गरीबी दे दिन कट्टियै अपने मतलब बुरे दिन कट्टियै अपना इक एहडा बड्डा नांऽ बनाया फिल्म इंडस्ट्री च कि'यां कि'यां करियै है ना एह् चीजां में इं'दे कोला पुच्छना चाह्न्ना जेइयै ते इ'यै चीजां अगर में अपने ऐक्टिंग दी गल्ल करां ते एह् चीजां में उंदे कोला पुच्छियै सांझा करना चाह्न्ना ते अपने एह् चीजां ऐड करना चाह्न्ना कि इ'नें केह् चीजां कीतियां कि एह् अपनी जिंदगी च एड्ड बड्डा महारथ हासल कीता इ'नें इन्ना इन्ना मतलब नांऽ बनाई लेआ दैटस इट इयै चीज ऐ